ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپئے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوا کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں اس میں آواز بھی اچھی نہیں آتی ہے اور یہ چارج بھی بہت دیر میں ہوتے ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ جلدی موبائل فون سے کنیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کی بیٹری بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتی ہے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پاس جو پیسے تھے وہ ضائع ہو گئے میں نے ان کو خرید کر غلطی کر دی جو کہ پروڈکٹ بہت اچھا نہیں تھا ایک دم بیکار پروڈکٹ تھا